हैल्लो नमस्ते जी और केह् हाल ऐ बस अ'ऊं बी ठीक और फ्री ओ अज्ज बस इत्थे म्हल्ले इक नवां ओह् सलोन खु'ल्ले दा ते मैं सोचेआ पुच्छनिआं कि चल जाना चक्कर लाई औन्ने आं एह् साढ़े म्हल्ले गै म्हल्ले गै हे उ'नैं उ'नै गै खोह्याआ हां नेईं नेईं ना मतलब शैल ऐ लैक्मे दा हां ते बड़ा शैल ऐ लग्गा बाह्रा दा ते बड़ा शैल लग्गे दा लग्गा दा ते मैं सोचेया आक्खनियां उ'नें कि चलो चक्कर मारी औन्ने आं दिक्खी औने आं हां उ'ऐ ते कन्नै दिक्ख लैन्ने आं कोई सोचा दी ही बालें शालें कोई स्पा स्पू कराना ते ओह् बी कराने आं पुच्छनेआं केह् रेट रूट ऐ हां हां नवां नवां ते उ'नैं कस्टमर बनाने ते फ्ही डिस्काउंट ते करदे गै न हां हां इ'य्यां वी करवाचौथ आ दा हां थोह्ड़ी त्यारी त्यूरी कर लैन्ने आं और चलो किन्ने बजे हारे चलगे फ्ही तुस कैलूं होन्ने फ्री तुसैं हां ठीक ऐ ठीक ऐ हां हां ठीक ऐ हां हां हां ओ ऐ करगे चलगे कम्म कुम्म करियै ते करगी तुसें फोन ते तुस फ्ही कर लैयो कम्म शम्म तां धोड़ी ते फिर चलगे ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ